जय झूलेलाल गुजरात हिक लोकप्रिय देश आहे ऐं गुजरात में ए त्योहार सुठा मल्हाया वेंदा आहिनि उन्हनि मां नवरात्रीअ जो त्योहारु धूम धाम सां मल्हायो वेंदो आहे ऐं माता जीअ जी पूजा बि कंदा आहियूं ऐं गरबा बि ॻाईंदा आहियूं माण्हू त्योहार खे माता जे त्योहार में जाम पसंदि कंदा आहिनि ऐं रण उत्सव बि पतंग ॾाढी धूम धाम सां मल्हाईंदा आहियूं ऐं सभई ॿाहिरां जा माण्हू पतंग चघाइण लाइ पंहिंजी मौज़ वठंदा आहिनि ऐं ऐं ॿियो तापी माता जी बि सफ़ाई सुठे नमूने कंदा आहियूं उन्हनि तापी माता जी पूजा बि सुठे नमूने कंदा आहियूं ऐं ऐं बसि